सोनभद्र ज़िले में मुख्य कृषि उत्पाद यहाँ पे दाल फ़सल और गन्ने मकाई जैसी चीज़ें हैं यहाँ पर कई प्रकार से खेती की जाती है और कई प्रकार के किसानी के उत्पादों को उगाया जाता है यहाँ पर सिंचाई के लिए अरि अधिक पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े डेम में पानी संरक्षित करके रखा गया है क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है इसलिए हम यहाँ अधिक कोई फ़सल नहीं उगा सकते हम ऐसे ही फ़सल उगा सकते हैं जो आसानी से कम मिट्टी और कम सिंचाई में उग जाए और यहाँ पे खाने के लिए ऐसी ही फ़सलें अधिक मिलती हैं जो आसानी से उग जाएँ और आसानी से लोग उसे खरीद सकें खा सकें